हेलो हम केशव झा बाजै छी हम जे छै साहित्यकार छी मैथिली भाषा के कवि छी ई तऽ अहाँ सबके प्यार छै भगवानक दुआ छै माँ भगवती के आशीर्वाद नहि तऽ हमरा एहन मे की छै हमरा एहन बहुत छै लिखे वाला की करबै हँ ई सब बात छै अहाँ जे कहलियै आधुनिकता के प्रकोप जे छै मिथिला पर छै परन्तु हम सब तऽ इएह मानि कऽ चलै छी जे मैथिली जे छै हमर तिलकोर छी हमर पाग छी हमर माथक पगड़ी छी हमर माथक पगड़ी अगर उतरि गेल तऽ हमर सबके कोन महत्त्व बाबा विद्यापति के तऽ मैथिल कोकिल कहल जाइ यऽ हमसब तऽ हुनकर पूजा करै छी ओ तऽ देव अंशी छलाह ओ ई तऽ अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद के फलस्वरूप भेटलैए हँ हम तऽ इएह चाहै छी जेना दोसर भाषा ई देश के जे मान बनल ओहिने मैथिल के जे छै मिथिला कऽ जे छै मैथिली के काव्य के जे छै विश्व पटल पर अपन परचा बुलंद करय हमरा तऽ इएह एकटा आशा यऽ अपेक्षा यऽ भगवान करथिन ई आशा अहाँ अपन नाम नहि कहलियै जी धन्यवाद